हैलो हैलो कैसे हैं आप ठीक है तो कैसा बताते हैं आप हैलो अच्छा ओह अच्छा यह सब आपको चाहिए तो अभी आप ठीक है आप एक बार इस्टोर पर आ जाइए आप देख लीजिए कि जो जो पसंद आएगी आप उस चीज़ को ले लीजिएगा तो आपको ये इस आपको जैसा आप शीशम का भी बनता है और आम का भी बनता है हाँ शीशम को जो है शीशम का जो है वह अच्छा होता है मज़बूत भी होता है और वह चल भी जाता है चार पाँच साल आदमी के और ज़्यादा दिन चल भी जाता है तो यह एक अच्छा है और वैसे भी चौकी चौकी वग़ैरह जो लीजिएगा वह आम का भी आपको चल जाएगा

हाँ तो दीवान भी है हमारे पास एवेलेबल है आप आइए एक बार देख लीजिएगा स्टोर रूम में क्या चीज़ हाँ हाँ हाँ है हमारे पास हाँ हाँ ठीक है कोई दिक़्क़त नहीं है फूल वाला डिजाईन जो है वह भी आपको मिल जाएगा हाँ देखने में भी सुंदर है टिकाऊ भी है मज़बूत भी है अच्छी हैं सारी चीज़ें फूल तो अब अब जो है वह लकड़ी से रिलेटेड सारी ही चीज़ें बनाते हैं कुर्सी हो गई जैसे आप कुर्सी बोले थे तो कुर्सी भी आपको मिल जाएगी अच्छी शीशम की भी कुर्सी है हमारे पास

हाँ हाँ दरवाज़ा भी बनाते हैं तो आपको प्लाई वाला लेना है कि आपको प्लाई वाला लेना है कि नार्मल में लेना है अच्छा लकड़ी में लेना है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो ऊपर से इसको आपको प्लाई वाला लगा कर के लेना है कि आपको नार्मल लेना है सीधा लेना है अच्छा डिजाईनदार लेना है हाँ तो ठीक है आपको मिल जाएगा आप आइए एक बार आपको मिल जाएगा ठीक है हाँ हाँ मिल जाएगा आपको फ़िफ़्टी भी मिल जाएगा कोई दिक़्क़त नहीं है